मां नई नई टिप्स सिखियूं आहिनि फ्री हैंड स्कैचिंग कहिड़े बी माप जे उपकरण जे बिना ड्रॉइंग जी प्रक्रिया आहे ऐं हिन खे पेंसिल ऐं रबड़ जे माध्यम सां पूरो कयो वेंदो आहे मूंखे ड्रॉइंग जो ॾाढो शौक़ु आहे मां ड्रॉइंग लाइ पंहिंजे मोबाइल मां यूट्यूब ते ही पैंजे सर ऐं मैडम खां सिखंदी आहियां ड्रॉइंग ऐं मुंहिंजे घर जे पासे बि हिकिड़ो सर ड्रॉइंग सेखारींदो आहे मां हुन वटि बि कलाक सिखण वेंदी आयां ड्रॉइंग सां असां अलॻि अलॻि तरह जूं चित्रकारी सिखंदा आहियूं ऐं हिन सां असांजे हुनर जो बी पतो लॻंदो आए जें कॾैं बी पाण खे कडे केर बी चए त के इहा ड्रॉइंग ठाहे करे ॿुधाए त असां ठाहे करे ॿुधाए सघूं था ॾाढनि माण्हूनि जो त इहो धंधो हूंदो आहे ऐं हिन धंधे मां हू पैसा कमाईंदा आहिनि हिन करे हिन करे ही सभिन ॿारन खे ड्रॉइंग सिखणु अचणी खपे ऐं सिखणु अचणी खपे या सिखिणो खपे